ہاں سر آپ کے ریسٹوراں میں کچھ نئی ڈش کا آڈر دینا تھا کیا آج کی کوئی اسپیشل ڈش ہے اور اسٹارٹر میں کیا ہے اور جو مین ڈش ہے وہ کون سی ہے اور مجھ کو بون لیس میں چلتا ہے تو بون لیس میں کوئی نئی ڈش آپ کے پاس اور اسٹارٹر میں مجھ کو کرسپی چاہیے اور آپ کے پاس اوہ اور جو مین ڈش ہے اس کی پرائز کیا ہے روٹی میں کیا ہے چپاتی اور تندوری دونوں ہیں آپ کے پاس مجھ کو تندوری چاہیے اور آپ کے پاس چائنیز آئٹم بھی رہتا ہے کیا چائنیز میں مجھ کو سوپ چاہیے کیا آپ کے پاس منچو سوپ ہے ہاں سر جو مین ڈش ہوگی وہ فل گریوی میں رہے گی ہم ہم سب کو پسند آئے گی نا ٹھیک ہے سر آپ آڈر کر دو